हमसब सवेरे नाश्तामे रोटी भुजिआ या पराठा भुजिआ बनाबै छिए आओर दोपहरके खाना चावल दाल सब्जी रातिमे रोटी सब्जी बनाबै छिए आओर एहिना खीर पूड़ीसब जहन होइ छै तऽ खीर पूड़ी भी बनाबै छिए पाबनि तिहारमे खजूरी पिरुकिआ ईसब बनाएल जाइ छै जइसेकि चौरचन भऽ गेलै छइठ भऽ गेलै एहि सबमे आओर होलीके टाइममे खीर पूड़ी पराठा मीट मछली इएहसब लोक बनाबै छै एहिना नया सालमे भी ईसब मीट चावल मीट उट मछली सबके ज्यादा अथी रहै छै आओर ओहुना लोक बनाबै छै खाइ छै आओर हमर सबके जे गाँव छै ने वहाँपर मकइके रोटी भी बना बनाएल जाइ छै मकइके रोटी आओर मकइके भूजा जे होइ छै सब बनाएल जाइ छै शामके टाइममे अगर नास्ताके होइ जरूरत होइ छै तऽ हमसब इएह इएह उपयोग करै छिए आओर अथीके चनाके भूजा सेहो सेहो बनाबै छिए आओर चूड़ाके भूजा बनाबै छिए आओर बादाम भी मिक्स करै छिए चूड़ामे